हमने खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें हमने हमारे खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया जैसे सबसे पहले हमने खाना बनाने से पहले सब्ज़ी को अच्छी तरीके से धोया उसके उपरान्त उसको काटा छिल काटा छीलकर और तो फ़िर धोया दो करके उसको कड़ाई में छोंका बनाया अच्छी तरीके से और हमें उस चीज़ का अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस भी हुआ और इस चीज़ का हमने हमारे फ़ोन में वीडियो भी बनाया है तो हमने देखा कि यू यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया तो हमारी खाना बनाने की अच्छी व्यूज एंड कमेंट भी आए तो हमें लगा कि हम अपने प्रतियोगिता में बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो प्रतियोगिता में हमने फर्स्ट स्थान पाया खाना बनाया उसके उपरांत रोटी बोल सकते हैं रोटी बनाई रोटी बनाने के लिए हमने आटा गूंथा उसके बाद आटा गूंथ करके रोटी को पकाया पका करके उनको खिलाया तथा उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा बना है तो हमने ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया तो प्रतियोगिताओं में फर्स्ट स्थान पाया और प्रतियोगिता बहुत अच्छी रही शो में भी उसके बाद हमने शो में भी भाग लिया तो हमने अपना खाना बना करके हमारे शो में प्रदर्शन किया बताया कि ऐसे कितना उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है ऐसे खाना भी अच्छा बना और अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा मतलब अनुभव भी रहा तो हम साझा कर रखते हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेकर के हमने बहुत अच्छा किया नहीं क्या और अच्छा अनुभव भी मिला तो फ़िर हमने जो वीडियो यूट्यूब पर वीडियो आने को फ़िर फोरन पर पोस्ट किया तो हमने लोगों के कमेंटों को पढ़ा तो उन्होंने बताया कि हाँ अच्छा है अच्छा कार्य किया प्रतियोगिता में मतलब अच्छा फील हुआ हमको तो हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता शो में खाना पकाने की विधि एकदम अच्छे ढंग से अच्छी तरीके से हमने की और अच्छा अनुभव भी मिला तो हमें फर्स्ट स्थान भी मिला तो हम अनुभव हम आपको साझा कर सकते हैं कि खाना बनाने में कोई हमें कहीं से कोई तकलीफ भी नहीं आई और आराम से हमने खाना बनाया खाना खिलाया पकाया हमने भी खाया तो हमें खुद को भी लगा कि हाँ हमें कुछ अनुभव हुआ है और उसके उपरांत लोगों को खाना खाते हुए देखा तो उन्होंने भी अच्छे अच्छे कमेंट बताए कि मतलब अच्छा बना है इसमें कोई कमी नहीं है तो आदि मतलब खाना बनाने की पूरी विधि जो रही उसका हमने अनुभव भी लिया तो हमें बहुत अच्छा लगा और वीडियो पोस्ट की उस पर भी अनेको लाइक्स एंड कमेंट्स आदि शेयर बहुत मिले हमको तो हमें लगा कि हम भी ख़ुश हुए और लोगों को भी ख़ुश किया तो हमें खाना बनाने में कोई परेशानी भी नहीं आई तो इसमें हमने शो प्रतियोगिता दोनों में आदियों में भाग लेकर के अना अपना अनुभव लोगों के बीच साझा किया